نقل و حمل کے طریقوں میں بہتری لانے کے لیے مختلف اقدامات کے کیے جا سکتے ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بسوں یا ٹرینوں میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے اور سفر میں دشواری ہوتی ہے بہتری کے اقدامات بہت سارے ہیں جیسے رش کے اوقات میں اضافہ اضافی بسوں میں اور ٹرینوں ٹرینیں چلائی جائیں تا کہ بھیڑ کم ہو بسوں اور ٹرینوں کے وقت میں منصوبہ بندی کو بہتر بنات بنانا تا کہ لوگوں کو طول انتظار نہ کرنا پڑے اور اسی طریقے سے نئے رہ رہائشی اور کمرشیل ایراز ایرازان کو بہتر منصوبہ بندی کے تحت تیار کرنا تا کہ ٹریفک کا بوجھ کم ہو